साढ़े लाकै च हैल्थ दे विशे च ते बड़ियां कमियां न होर एह् कमियां लोकें दी सेह्त उप्पर बड़ा बुरा असर पांदियां न साढ़े हैल्थ सैंटर इक परमंडल ऐ ते डिस्पैंसरियां इक दियानै इक मंडल ऐ इक्क संगड़ ऐ ते एह् डिस्पैंसरियां बी साढ़े लाकै दे लोकें गी जैदा कोला जैदा स्हूलियत नेईं देई सकदियां उं'दे इत्थै जेह्ड़े लाए दे लोग न ओह् इक जैदा कोला जैदा मैडिकल असिस्टेंट ते इक नर्स होंदी ऐ लाई दी जि'नेंगी पूरा नॉलेज़ विशे पूरा पता निं होंदा कि इसी केह् ऐ केह् निं ऐ ओह् डाईग्नोज़ नेईं करी सकदियां ते नेईं करने दा कारण केह् होंदा कि लोग छोटी मोटी टिक्की लेइयै होर चली जंदे होर टिक्की लैने दे बाद ओह् अपने घर चली जंदे घर जाइयै बमारी बधी जंदी बधनै कन्नै कुसै गी किछ होई जंदी इस करी साढ़े लाकै च जेल्लै बमारियें दे कारण में आखना कि होने आह्ली मौतें दा बी दर जेह्ड़ी ओह् जैदा गै होग दूआ साढ़े लाकै च सड़कां हैन निं हैन इन्नियां कि कि सारे लोग उट्ठियै आइयै ते पीएचसी परमंडल च गै दस्सन ते इत्थै गै अपना लाज़ करान ते इत्थै बी लाज केह् कराना इत्थै बी केई लोग डॉक्टर ऐ निं हैन नां ते इत्थै कोई हड्डियें दा डॉक्टर ऐ नां इत्थै कोई अक्खियें दा डॉक्टर ऐ ते दंदें दा डॉक्टर ऐ ते ओह्बी कदें होंदे ते कदें नेईं होंदे होर एक्स रे बगैरा जेह्ड़े इत्थै होंदे ओह्बी कदें कदें होंदे ते कदें कदें नेईं होंदे कदें कदें होंदे ते कदें कदें नेईं होंदे ते खबरै बिजली निं होऐ कोई आवै ते बिजली निं होवै अग्गें ते बिजली निं होवै ते एक्स रे कि'यां होना हांड होंदी एड्डे दूरा आए दे होंदे साढ़े लाका जेह्ड़ा ऐ एह् इ'यां

अगर डिस्पैंसरी च बी कुदै पुज्जी जा ते ओह् डिस्पैंसरी च घट्ट गै पुज्जी सकदा क्यों कि पैदल चलियै छे कोला सत्त किलोमीटर पैदल चलियै कोई इक बंदा डिस्पैंसरी बंदा पुजदा जां कुदै अकड़दा जां अगले लाकै दा बाला देआ नाले दा चुल्ली दा औना होऐ ते ओह् चार पंज किलोमीटर पैदल औग सिड़क ते ऐ निं गड्डी ते कोई जंदी निं गड्डी बी चली जंदी गड्डी दा कोई ऐसा कम्म ते ओह्दे पर कुदै चढ़ी जान ते इत्थै पुजदे न फ्ही ओह् अपने फ्ही उत्थै बी पता निं खरै सैंतरे आह्ले कुतै ओह्बी सब्ज़ी लेई आया पैह्लें दी कोई ओह् खराब होई जंदी लोकें ते अज्ज उं'दी मीटिंग ऐ जां नेईं ऐ ओह् ते अपनी तरफ दा कोई नोटिस निं दिंदा ते ओह्बी चली जा ते भी उसी उत्थै दा उट्ठियै ते भी खतरे ई उसी लाह्ङ कुतै मेडिकल असीस्टेंट कोला कोई निक्की मुट्टी दोआई लेई देङ ते अपना रस्ता बापस घरै ई जाना पवै ते घर जाइयै पता निं बधी जा ते बधी जा ते फिर रातीं बरातीं जाना जाना क्यों ऐ फ्ही बी ते चारपाई च बंदे बुलाइयै सड़का लेई हैल्थ सेंटर गी फोन करना ते कुतै एंबुलेंस आए कदूं ओह् पुज्जग ते कदूं ओह्दा लाज होग ते इस कारण कोई दोआइयें दी दुकान ऐ ओह्बी साढ़े लाकै च पेदियां अच्छा निं ऐ किश ते दोआइयां लोग जंदे निं हैन हॉस्पिटल साढ़े पीएचसी परमंडल किश दोआइयां जेह्ड़ियां न लगदियां किश नेईं मिलदियां किश बाह्रा दा लैना पौंदियां कि डॉक्टर बाह्रा लिखी देन ओह् टैस्ट लिखी दिंदे न ते ओह् टैस्ट जेह्ड़े न ओह् अस्पताल च होंदे निं बाहर भी लैबार्ट्री च कराने पौंदे ते एह् साढ़े जेह्ड़े लोग गरीब लोग न साढ़े लोकें च ते कोई जमींदार ते ऐ निं ते सरमाया इं'दे कोला निं होएआ ते छोटी छोटी जमींदारी जां अपनी मजबूरी ते मदद करदे न उं'दी इनकम गी फिर जेल्लै कोई बाह्रा दा आइयै सैंपल कलैक्ट करदे न करियै लेई जंदे न इ'नें लोकें दे कोई मधुमेह् बोलदे न ना इ'नेंगी पता कि साढ़े च केह् ऐ साह्नूं मधुमेह बमारी ते निं ऐ साढ़े कोई अक्खियें दा रोग ते निं ऐ एह् पैह्लें छोटी मोटी दोआई खाइयै करदे गुजारा चलदे रौंह्दे बाद च मर्ज बधी जंदा फ्ही डॉक्टरै गी दसदे फ्ही ओह्दा कोई लाज निं होंदा ना उं'दे कोल कोई इन्ने पैसे न ते आई जाइयै भारत च साढ़ी दिशा च आयुषमान कार्ड ते इश्यू कीते न पर मिगी निं लगदा कि सारें लोकें आयुषमान कार्ड बी बनाए दे न क्यों क्योंकि एह्दी गिनती ते कीती निं कुसै नै ते साह्नूं दिक्खेआ निं किन्ने बनाए दे न ते किन्ने नेईं ते ओह् कुतै बड्डे अस्पताल बी ले्इयै अगर कुतै अपना लाज कराङन ते कि'यां कराङन कि'यां कराङन ओह् लाज निं कराई सकदे इन्ना ते अगर ऐ गै निं ते ओह् बचे गी स्हूलत मिला करदी ऐ ते जि'नेंगी नेईं ऐ ते नेईं मिला करदी इस करी वैक्सीन कराई छोटे बच्चे दी वैक्सीन ऐ ते ओह्बी ग्रांऽ हर दिन गै ढाई किलोमीटर उप्पर इक सैंटर होना चाहिदा जेह्दे च वैक्सीन उ'नेंगी प्रॉपर मिली जाह्ग तेज होन जाइयै ते केईं बारी ऐसी वैक्सीन करदे न ते बच्चें गी ऐसी जगह् फोड़ा जन गै बनी जंदा ते ओह्बी जेह्ड़े लाज करने आह्ले ओह् पूरे ट्रेन्ड होने चाहिदे ताकी ओह् पूरा वैक्सीन करी लै पूरा तरीका गै ते वैक्सीन पूरी ढंगै कन्नै करन ताकी बच्चे बी सुरक्खत रौह्न ते दोआई बी ते दूआ जेह्ड़ी दोआई रक्खी जंदी ऐ उं'दे आस्तै फ्रिज ते फ्रिज ते रक्खो लेकिन साढ़े जेह्ड़ी बिजली ऐ ओह्बी पूरी चौह्बी घैंटे ते औंदी निं ते कदें बारां घैंटे औंदी ते कदें दस्स घैंटे औंदी कदें ते कदें चार चार दिन बिजली गै निं होवै ते नेईं होवै ते दोआई रक्खी दी बी ते ओह्दे उप्पर बी माड़ा असर पौंदा ते होर कोई भारत दे बिना कोई सुविधा निं ऐ जेह्ड़ी डेट होई दी होऐ ते उसलै सुविधा निं ऐ सुविधा ते ओह् फ्रिज च लग्गी दी ते फ्रिज बी इन्ना कम्म निं करदे चार दिन पंज दिन ते उं'दे वैक्सीन दा बी ते ओह् आखदे कि साढ़े बच्चें ई दित्ती जंदी ऐ इस करी एह् सारे सोर्सेज़ जेह्ड़े न सारे एह् जेह्ड़े साढ़े लाकै च बड़े जैदा घट्ट न ते सेह्त दे बारै च बी साढ़े लोग इयां जागरूक होई जंदे इन्नी जागरूकता ग्राएं आस्तै कोई हैल्थ कैंप कोई ग्रांऽ ग्रांऽ जां कुतै उत्थै चार ग्रांऽ जित्थै होन ते जि'नें जि'नें लोकें गी बुलाए दा उ'नेंगी इतलाह् कीती जा ताकी ओह् उस दिन औन जेल्लै कोई बच्चा अपना दूआ त्रीया अपने चैक्क करान ते आखदे कि सालै दी इक बारी जेह्ड़ी अपनी हैल्थ चेक करानी चाहिदी केइयें गी पता गै निं ऐ कि'यां केह् करानी की करानी मजबूरी ऐ ते जेल्लै उं'दा एह् मर्ज जैदा बधी जंदा उसलै एह् लोग फिर एह् घरा उट्ठियै निकलदे ते फिर नेईं एह्दा कोई लाज होंदा आखने दा मतलब एह् ऐ कि ओह् सिस्टम हल्ली तगर ओह् प्रॉपर जेह्ड़ा तरीका ऐ ओह् अज्ज तगर निं बनेआ ते नां ओह् कीता गेआ ते इस करी साढ़े लाकै दे जिन्ने बी ग्रांऽ न उं'दे च कोई जि'नें लाकें च कैंप लग्गने चाहिदे न जेह्ड़े कैंप चले दे ओह् सारे लोकें गी जागरूक करना सेह्त दे बारै च दस्सन ते अगर तुसें गी एह् लगदा होग कि तुस इस बमारी गी समझगे अगर एह् लामत कि इस बमारी गी समझो अगर एह् लामत होंदी कि इस बमारी गी समझो ते अपने जेह्ड़े नजदीकी हैल्थ सैंटर ऐ उत्थै जाइयै अपने छोटा मोटा मन करै ते उं'दे कोल लिखियै ते अगर ओह् आक्खन नेईं होई सकदा फिर जाओ ते दूआ आयुषमान कार्ड दे बारै च जिन्ने बी साढ़े लाकै दे बनाए गेदे न मिगी ते लगदा निं कि सारे लोकें बनाए दे होङन इस करियै उ'नेंगी प्रॉपर तरीकै कन्नै स्हेई ढंग कन्नै लोकें दी अगर गिनती कीती जा किन्ने लोकें बनाए दे किन्ने नेईं बनाए दे सर्वे करदे न हर रोज कार्ड लांदे न पर लेकिन एह् कुसै नै अज्ज तक्कर निं पुच्छेआ कि तुसें आयुषमान कार्ड बनाए दा जां नेईं बनाए दा में अगर एफोर्ड करी सकदा कि में ते नेईं बनांऽ ते मिगी पिच्छुआं मेरी फैमिली गी बी मिगी अज्ज धोड़ी ते कुसै निं पुच्छेआ कि तुसें आयुषमान कार्ड की निं बनाया की केह् गल्ल होई क्योंकि ओह्दे च जेह्ड़ियां जरूरतां होंदियां न ते मेरा राशन कार्ड में पिछले चार म्हीनै होए में राशन नेईं लेआ ते जेह्ड़ा राशन कार्ड गै जेह्ड़ा सस्पेंड होई जंदा ऐं खत्म होई जंदा रद्द होई जंदा ते रद्द होने दे बाद ओह् अपना राशन कार्ड नेईं बनाई सकदा एह् सारियां जेह्ड़ियां मुश्कलातां न साढ़े लोकें गी औंदियां न ते एह् सारे सोर्सेज दी सारी गल्ल जेह्ड़ी कीती ऐ